आंनि उन्दै समनि बै गोसोखांथिया बावगारनो हायै आरो जोबोर मेहेर गोनांमोन जेराव आं आरो आंनि लोगोफोरा जों ज'ज' थालायोमोन गेलेलायोमोन रंजालायोमोन जों माखासे गोबां खेलाफोर गेलेयोमोन जेरै बल जोनाय खुहा गेलेनाय बाथा गेलेनाय खाबादि आरो खै गेलेनाय बेफोरखौ जों गेलेयोमोन आरो बेनिखायनो माखासे लोगोफ्रा आरो आं जुनियायै दासिमबो जोंनि गोदो समनि गारबोनाय बै गेलेनाय आरो गोसो नेरसोनफोरखौ जों गोसोखाङो आरो गोसोखां गोसोखांनानै जोङो दायो जोङो बेफोरबादि गेलेनायखौ गोसोखांनानै जों गोसोआव खुसि मोनो आरो जों गोसोखांनो जोंनि बै गेलेनायफोर आरो रंजानायफोरा आरो गेलेनायल' नङा जों ज'ज' फरायसालियाव थाङोमोन जों सोलोङोमोन मोजां गोसो होनानै सोलोङोमोन लोगोफोरजों ज'ज' बेरायोमोन ज'ज' चाइकेलफोरजों बेरायोमोन आरो बिजों लोगोसे इस्कुल फरायसालि बेफोराव जोङो ज'ज' थाङोमोन ज'ज' फैयोमोन आरो इस्कुलाव माखासे ओंखामबो मोनजाब्लाबो जों ज'ज' जायोमोन ज'ज' थायोमोन आरो जों ज'ज' दावसिन गावोमोन ज'ज' ना बोनलायोमोन बायदि रोखोमनि गेलेनाय आरो उन्दै समनि जोंनि उन्दै बैसोनि बै रंजानाफोरखौ जों जोङो गेलेबोदों खुसि मोनबोदों इनजय खालामबोदों आरो आरो जोङो बेनि अनगायैबो जोङो मानियोमोन बिमा बिफाखौ लोगोफोरनि न'आव थाङोमोन गेलेहैयोमोन लेखानि थाखाय जों सोंथि सोंथि बिदान्थि खालामलायोमोन आरो बिजों लोगोसे जोङो दुगैनायफ्रावबो जों ज'ज दुगैयोमोन बेनिखायनो जोङो उन्दै समनि लोगोफोर बै गोसोखांथि जानायखौ जों गोसोखाङो आरो बेजों लोगोसे जों बिमा बिफा बिमा बिफानि अन्नाय बिबौ बिबैनि अन्नाय बेफोरखौ जों बावनो हाया जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोंखौ गोरलैयाव अनोमोन आरो दाबो अनो आरो गोरलैयाव बिसोरो जोंखौ बादा होयोमोन दैयाव दुगैब्ला लोगोफोरजों बेफोरनि अनगायैबो गोबां जोंनि एसे दुस्थ' हाबायाव बिसोरो जोंखौ होबथायोमोन आरो गोनांथि जायोब्ला बिसोरो जोंखौ बुयोबोमोन आरो बिजों लोगोसे माखासे जोंनि आबौ आबैयाबो जोंनो लादु लाबोना होफैयोमोन जोंखौ अनोमोन जोंखौ बामोमोन आरो गोबां आरो बेनि अनगायैबो जोंजों ज' अनलायना थायोमोन आरो अरायबो थालांगोन बेनि थाखाय माखासे जों बावनो हाया